सहरसामे बहुत एतिहासिक स्थल अछि जाहिमे सऽ किछु बहुत खासो छै जेना महिषी मे स्थित माँ ताराके मन्दिर भेल जे अपन बहुत पुरानी स्ट्रक्चरल लए जानल जाइ छै जाहिमे माँ तारा भेल जे माँ पार्वतीके एकटा शक्ति पीठ भेल जाहिमे मतलब हरदिन लगभग हजारोके संख्यामे लोक पूजा करय लए आबै छै आर ई मन्दिरके बहुत बहुत बहुत चरचो अछि बाहरोमे अपन बिहारेटा मे नहि पूरा भारतमे अछि मन्दिरके नाम अछि आर ई तारा स्थान जे भेल ई मतलब माँ ताराके भेल माँ तारा एक माँ पर्वतीये के रूप भेल जेना माँ काली भेलै माँ शैलपुत्री भेलै ओहिना माँ तारा भेल आर ई मन्दिर महिषी सहरसामे स्थित अछि हि ये इएह मन्दिरके आसपास एकटा आर जगह अछि जकरा मण्डन मिश्र धाम कहै छै ईहो बहुत पुरान छै आ ई मन्दिरके खास कए कऽ ब्राह्मणसब सॅं बेसिये लगाव अछि आर किएकि ई जे मन्दिर अछि ई जे मन्दिर अछि मण्डन मिश्र धाम इएह मतलब ब्राह्मणके लए बहुत जरूरी अछि